नमस्ते बोलिए क्वालिटी तो मेकअप की अलग अलग होती है एक एचडी क्वालिटी होती है जो वॉटरप्रूफ होती है और आप हाइलाइट भी हो सकती हैं वॉटरप्रूफ मेकअप में मतलब आपका मेकअप बिगड़ेगा नहीं चाहे कितना भी पसीना वगैरह हो जाए तो थोड़ी सी ये चीज़ें होने के कारण बहुत सारी महँगाई तो देख ही रही है आप तो थोड़ा सा महँगा है मेकअप तो आपको करवाना हैं तो बताएँ नहीं तो हमारे यहाँ देखिए मैडम अगर ब्राइडल मेकअप करवाएँगी तो ब्राइडल मेकअप तो तीस पैंतीस हज़ार से कम नहीं होगा आप लोग लहँगा वगैरह भी मेरे यहाँ से ही लेंगी क्या तो लहँगा वगैरा लेकर आपका बहुत ज़्यादा क्यूँकि कपड़े का भी किराया तो लगेगा ही हाँ दूल्हा दोनों का मेकअप भी होता है हमारे यहाँ दुल्हा दुल्हन का दोनों कपड़ा भी मिलता है हमारे यहाँ आपको सब चीज़ें करके दे दी जाती हैं और अच्छे से मेरी तरफ़ से कोई कमी नहीं रहेगी मैडम हाँ डिजाइनें अलग अलग हैं आपको जैसा डिज़ाइन पसंद है आप एक बार आ कर देख लीजिए और फिर आपको जैसा लगे आप बताइए आपको जैसा उचित लगे आप जैसा बताए मैं देखिए मैडम हमारे यहाँ आकर पार्लर में भी हो जाता है और घर पर भी आप जैसा आग्रह करेंगे वैसा हम लोग करेंगे मेकअप की ये जो क्वालिटी क्या है सब तो आपको बता दी गई है जानते हैं कि आपको जैसा मेकअप चाहिए आपको वैसा बताइएगा क्यूँकि आजकल के ज़माने में जान ही रही हैं कि सभी लोगों को अच्छी क्वालिटी का चीज़ें चाहिए और अगर कम दाम के अगर अगर हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हाँ तो अगर अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है तो हमारी त्वचा भी खराब हो जाती है क्यूँकि चेहरे की वजह से रौनक भी चेहरे की खराब हो जाती हैं बाद में एक टाइम के लिए तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में चीजें बहुत खराब होने लगती हैं हमारी जो त्वचा है चेहरे की रौनक बिगड़ने लगती है नहीं सारी चीज़ें हमारे यहाँ मिल जाएँगी आप बस वैसे ही मतलब पैसा पे कर दीजिएगा हमारे यहाँ सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं

दोनों लोगों का मिलाकर मैडम यह कम से कम नब्बे हज़ार तो चाहिए ही ठीक है नमस्ते नमस्ते मैडम ठीक ठीक ठीक ठीक है ठीक है नमस्ते मैडम